हैलो हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी बिल्कुल हां जी तुसेंगी केह्ड़ा फ्लेवर चाहिदा ऐ ठीक ऐ ते किन्ना केजी चाहिदा तुसें ई चलो ठीक ऐ ते ओह्दे पर किश लिखना बी ऐ कस्टमाईजेशन करानी तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नांऽ लिखना उप्पर कुदै ठीक ऐ ठीक ऐ तुसेंगी किन्ने बजे तगर चाहिदा कदूं चाहिदा चलो ठीक ऐ तुसें फिर एह् ऐ की होम डिलवरी चांहदे ओ की इत्थें आइयै तुसें कलेक्ट करना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ